اگر مقامی کہانیوں کی بات کی جائے جوکہ حکایات کی شکل میں ہے

اگر بات کی جائے لکھنؤ کی تو لکھنؤ میں ایک بہت بڑے نواب گُزرے ہیں جن کو ہر کوئی جانتا ہوگا نواب واجد علی شاہ جن کا نام ہے جنہوں نے بڑا امام باڑہ اور لکھنؤ میں کافی چیزیں تعمیر کروائی ہیں اُن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انگریزوں نے لکھنؤ پر حملہ کیا تو نواب واجد علی شاہ اپنے محل میں یعنی بڑے امام باڑے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اُن کے جو سپہ سالار تھے وہ سب اُن کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور نواب واجد علی شاہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا نواب واجد علی شاہ کا جو جوتا تھا وہ کوئی پہنانے والا نہیں تھا تو نواب واجد علی شاہ اتنے بڑے نواب تھے کہ وہ اپنی نوابیت کی وجہ سے لوگوں میں وہ اُٹھ کر کہیں گئے نہیں تو انگریزوں نے وجہ پوچھی کہ آپ کہیں گئے کیوں نہیں اُٹھ کر تو اُنہوں نے کہا کہ مجھے کوئی جوتا پہنانے والا نہیں تھا سب مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اِس وجہ سے میں یہیں کھڑا بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا تو یہ حکایت ہے جوکہ کافی مشہور ہے اور لوگ اِس کو سینہ بہ سینہ منتقل کرتے رہتے ہیں یہ ایک بہت مشہور حکایت گُزری ہے لکھنؤ میں